हेलो हाँ हाँ हाँ बोलिए बात कर रही हूँ

अच्छा

अच्छा पेट दर्द हो रहा है न तो कल बहुत ठंडी थी तो आपको ठंडक लगी होगी अच्छा पेट दर्द इसलिए आख़िरी दस्त भी हो रहें है न अभी तो इसके लिए इंट्रोकोनाल ले लेना और ओ आर एस का घोल है तो ओ आर एस पाउडर रात में लेना और गर्म पानी पीना इसके लिए हाँ तो आपका पेट बहुत जल्दी आराम होगा और खाने में आप है अभी पेट दर्द है तो आप थोड़ा पेट के लिए आराम के लिए मूंग कि खिचड़ी बनाना और मिर्ची कम डालना और पतली बनाना यह करना और नारियल पानी तो उससे जब एनर्जी आएगी शरीर में और ठंड से बचना भी टॉनिक आपके पास है अभी है क्या कुछ घर पर मैं नारियल पानी बताई हूँ अभी आप वह ना वह रामदेव वाला जो चल रहा है जो आलू का जूस वाला वह बहुत अच्छा है उसमें एलो वेरा भी है यानि वह जूस है अगर लेना तो वह लेना हाँ हाँ सर्दी खांसी सर्दी खांसी भी है क्या ठीक है अओ फ़िर ठंड से बचो और नारियल पानी पीते रहो ठंड वही तो बिलकुल मत पीना ठंडा होता है वैसे मेडम आज वैसे ही पी लेना हाँ आज वैसे ही हो जाएगा जिससे घबराने कि कोई बात नहीं है ठीक है ठीक है ठीक मैम